आज कालच्या लोकांक अशें दिसता की इंग्लीश उलयल्यार कितें तरी व्हड दिसता तांका तशें ना कोंकणी आमची भाशा जावन आसा न्ही ती आमी सारकीच उलोवपाची सगळ्या लोकां मुखार उलयलें म्हणून तातूंत कांयच कमीपणां ना इंग्लीश स्कुलांनी कितें करतात जर कोंकणी शब्द आयल्यार सुद्दां एक एक टायम पनीशमेंट करता आनी जर भुरगें कोंकणीतल्यानूच वयर सरलां जाल्यार कोंकणीच भाशा उलयतले न्ही ताका कोंकणी भाशे बद्दलूच मोग आसतलो ताका जेन्ना तूं कोंकणी भाशा उलयता तेन्ना एक आपलेंपण कशें दिसता दुसरे कडेन तुकां दुसरो एक मनीस मेळ्ळो जर तूं तुजी भाशा ताचे कडेन उलयल्यार ताका इतली खोस भोगता आपले मनीस मेळ्यार एक प्रेम कशे निर्माण जाता कोंकणी भाशेवयल्यान ताका लागून आमी ती तशी सांबाळून दवरपाक जाय